मूर्तियूं जीअं त्योहारनि में ठहंदी आहिनि तीअं मूर्तियूं त मां न ठाहियूं आहिनि मिट्टीअ जूं पर मां चित्रकारी में उन्हनि जो ड्राइंगूं जीअं कयूं आहिनि जीअं गुरुनानक जयंती में गुरुनानक देव जो ऐं नवरात्रनि जे टाइम ते माता रानीअ जूं ऐं चालीहे जे टाइम ते साईं झूलेलाल जी जो ईअं करे मां चङियूं ई मूर्तियूं ठाहियूं आहिनि मूर्तियूं न चित्रकारियूं ड्राइंग मां कयूं आहिनि ऐं उन्हनि में मुखे भाव ॾिसणु ईंदा आहिनि मूंखे पंहिंजो अनुभव हुन जे हिसाबु सां मूंखे ॾाढो हुन में ईअं लॻंदो आहे की मां पंहिंजे हिकु त पहिरियों मां पंहिंजे हथ सां जेको ठाहियां थी मूंखे हुन खे ॾिसी करे ॾाढी प्रफुल्ता महसूसु थींदी आहे ॾाढी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे उन खां पोइ जीअं उहो तयारु थींदी आहे मूंखे लॻंदो आहे बसि मां हुन खे निहारंदी रहियां हुन खे ॾिसंदी ई रहियां ऐं उन में जेके